ایک مسافر بس میں دو دروازے الٹے ہاتھ کی طرف ہوتے ہیں اور دو دروازے سیدھے ہاتھ کی طرف ہوتے ہیں جس میں سے ایک دروازہ ڈرائیور کی سائڈ پر ہوتا ہے ایک دروازہ اور ہوتا ہے جسے ہم ایمرجنسی گیٹ بولتے ہیں جو ایک حادثے کے وقت اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے اور بس میں الٹے اور سیدھے دونوں طرف سیٹیں موجود ہوتی ہیں جس پہ مسافر بیٹھ سکتے ہیں اور اپنا بیٹھ کر سفر کر سکتے ہیں اور دونوں طرف ہی کھڑکیاں ہوتی ہیں بس میں جس سے ہمیں اچھی ہوا ملتی ہے اور بس میں ہی اوپ سیٹ کے اوپر ہی ہمیں ایک مخصوص جگہ ملتی ہے جس پہ ہم اپنا سامان رکھ سکتے ہیں اسٹوریج کے طور پر اور جو بھی ہمارا سامان ہے اس پر رکھ سکتے ہیں اور یہ بس ڈی زیادہ تر بس ڈیزل سے چلتی ہے اور میرا سفر جو اکثر ہوتا ہے وہ زیادہ تر سیتاپور سے شاہجہاں پور کے بیچ ہوتا ہے کبھی شاہجہاں پور سے سیتاپوراور کبھی شاہجہاں پور سے سیتاپور